हा सिंगिंग करने दे बिच ऐसा ऐ कि जान ते बहुत लगदी ऐ जिन्ने कोई अगर बड़े मतलब नार्मली अगर अस सिंगिंग करै दे आं ते ओह् ते चलो उन्ना निं ऐ पर अगर कुसै नै परफार्म करना ऐ जां कुसै नै स्टेज पर मतलब सारें ते उसी सिंगिग गी बैहत्तर बनाना पौंदा ऐ ठीक ऐ ते जि'यां में पैह्लें आखेआ कि आडियंस कन्नै कनैक्ट करना ऐ ओह् फिल आह्ननी ऐ ते ओह्दे लेई अवाज गी ते थोह्ड़ा उस तरीके दा होना पौना ना कि हां तुस जेह्ड़ा गा दे ओह् जेह्ड़ा होऐ दा तुं'दी अवाज थ्रू ओ ते ओह्दे लेई स्हान्नूं ध्यान रक्खना पौंदा ऐ अपनी अवाज दा हून जि'यां कि मिगी जेह्ड़ा याद ऐ जेह्ड़ा में बी करदी आं ओह् एह् ऐ कि जेल्लै साढ़े कांपिटिशन होंदे हे नैशनल लैबल दे ते अस सिंगिंग लेई जंदे हे ते साढ़े सर केह् करदे हे साढ़ी प्रैक्टिस ते करवांदे ई करवांदे हे पर जेह्ड़ी साढ़ी रैगुलर प्रैक्टिस बिगनिंग प्रैक्टिस जिसी आखदे आं कि बड़ी जैदा प्रैक्टिस होंदी ओह् ऐंड्ड डे उप्पर थोह्ड़ी घट्ट होई जंदी ही कि के साढ़ी अवाज गी चाहिदी ऐ थोह्ड़ी रैस्ट साढ़े गले गी चाहिदी ऐ थोह्ड़ी रैस्ट ठीक ऐ हून जि'यां मी जि'यां में आं अगर में गाना कांटिन्यूसली गां किश दिनै लेई ठीक ऐ गां गां गां ठीक ऐ ते केह् होना मेरी अवाज थोह्ड़ी केह् ऐ ना भारी होई जंदी जि'यां वर्ड यूज होएदा इत्थै हार्डनैस्स इ'यां थोह्ड़ी खराश आह्ली अवाज आई जंदी जां फिर थक्की जंदे अस उसी आखने आं अस ओह् चीज होई जानी अगर अस कांटिन्यूसली गाह्चै जां चिल्लाई चिल्लाइयै गाह्चै हून उसी चीज गी असें करना पौंदा ऐ प्रोटैक्ट ते जेह्ड़ा में तुसें ई सना दी ही कि केह् करदे हे जिस बेल्लै साढ़े सर जेल्लै स्हान्नू गीत सखांदे हे जां गाना सखांदे हे ओह् केह् करदे हे स्हान्नूं आखदे हे कि गर्म पानी पिओ ठीक ऐ मलट्ठी दिंदे हे स्हान्नूं खाने लेई मुलट्ठी इक चीज जेह्ड़ी ही मतलब ओह् दिंदे हे खाने लेई मुलट्ठी कन्नै केह् होंदा तुंदे गलै गी खराश निं होंदी तुस शैह्द खाई सकदे ओ ठीक ऐ ओह्दे कन्नै साढ़े गले दी जेह्ड़ी ऐ खराश ओह् दूर होई जंदी ऐ ते हां इन सब चीजें दे अलावा एह् कि तुसें अपने गले गी देनी ऐ रैस्ट

कि इस टाइम गी तुसें अपनी अवाज गी इन्नी इन्नी रैस्ट देनी ऐ ते म्लट्ठी बगैरा जेह्ड़े शैद बगैरा ओह् सब खाना ऐ गर्म पानी पीना ऐ ता कि तुं'दा गला जेह्ड़ा ऐ ओह् ठीक होऐ हां होर इक चीज निगी य़ाद आई ठंडी चीजां निं खंदे ठीक ऐ आइसक्रीम खाना स्हान्नूं अलाऊड निं ही ठीक ऐ ठंडा पानी पीना अलाऊड निं हा बर्फ निं अस खाई सकदे की कि एह् ते सारें ई पता ऐ मतलब एह् बस सिंगिंग आह्लें दा ध्यान नेईं ऐ अगर अस नार्मली बी दिक्खचै अगर कोई इन्सान जैदा बर्फ खा दा ऐ ते ओह्दा ठंडा पानी पियै दा ऐ ठीक ऐ आइसक्रीम बगैरा जैदा खा दा ऐ ओह्दा गला होई जंदा ऐ खराब ते इन सब चीजें कोला प्रोटैक्ट करने लेई अपनी अबाज गी जीं खराश गी दूर करने लेई जां इन सब कोला अपने आप गी बचाने लेई एह् सब चीजां फालो करनियां पौंदियां न एह् सब चीजां निं खानियां ते अपनी डाइट उप्पर बी ध्यान देना तले मले दा खाना जैदा एह् सब चीजां जेह्ड़ी कि में फालो करदी ही जेल्लै में सिंगिंग करै दी ही जां एह्दी में प्रैक्टिस करदी ही जिसलै में नैशनल लैबल पर हून एह् ऐ कि अगर एह् ही प्रैक्टिस ते उस टाइम क्हानी पर अगर असें हून परफार्म करना ऐ उस टाइम उप्पर ऐसा होएआ कि असें कांटिन्यूसली चार पंज गाने कन्नै कन्नै गाने हे जेह्ड़े बी लोग सिंगर फरफार्मैंस देआ दे होंदे तुसें दिक्खे दा बी होना स्टेज उप्पर कोई अटैंड कीती दी अगर ते जेह्ड़े बी सिंगर गाने गा दे होंदे ऐ कांटिन्यूसली अगर उ'नें गाना ऐ पैह्ली गल्ल होंदी बैसे ते उं'दी प्रक्टिस गै बड़ी शैल होंदी ऐ कि ओह् मतलब करी गै लैंदे इस चीज गी एह् मायने रौंह्दी तां गै उस जगह् पुज्जे दे आं ठीक ऐ पर अगर मतलब ह्यूमन दी एह् टंडैन्सी निं ऐ नैचुरली इन्ना है निं ऐ कि बंदा इन्ना कांटिन्यूसली करै करदा ऐ ठीक ऐ ते उस चीज कोला बचने लेई जां मेरे ख्याल च उस चीज गी उस चीज च माहिर होने लेई केह् करना पौंदा जेह्ड़ा में दिक्खे दा ऐ ब्रेक ते पंज मिनट दी ब्रेक दो मिनट दी तिन्न मिनट दी ब्रेक होंदी ऐ ठीक ऐ ते हून ब्रेक सैशन च पानी पींदे आं ओह् बी ठंडा नेईं नार्मल वाटर ओह् पीयै जेह्ड़ी तुं'दी फटीक मतलब जेह्ड़ा तुस थक्का दे ओ गाना गाई गाहियै ओह् थोह्ड़ा ठीक होई जंदा ते इ'यै चीज ऐ जेह्ड़ी मिगी लगदा ऐ स्हान्नू फालो करनियां चाहिदियां ते जेह्ड़ी में बी फालो करनी आं